हाथ से बने कपड़े और रेडीमेड बने कपड़ों में अंतर यही है कि हम हाथ से जो कपड़े बनवाते हें उसमें हम अपने मनपसंदीता कुछ भी कपड़े सिलवा सकते हें और अपने हिसाब से अपने कपड़ों की जो नाप है देके फिटिंग डलवा सकते हैं और अपने अनुसार गला और उसकी लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं परंतु रेडीमेट कपड़ों में फिक्स होता है उनका मार्जन तो हम कई बार जो कपड़े लेके आते हें यदि वो हमको कुछ समय बाद टाइट हो जाएं तो उनमें मार्जन नहीं होता कि हम उनको ढीला करके पहन सकें तो यही मुझे रेडीमेट कपड़ों की एक वो दिखता हे खोट रेडीमेट कपड़ों में परंतु रेडीमेट कपड़े भी हम पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि खराब होते हैं जैसे कि कभी हमको समय ना हो जब हम कपड़े सिलवा ना सकते हों तो हम रेडीमेट कपड़ों को लेकर अपना काम चलाऊ काम तो कर ही सकते हैं जिससे समय की भी जो रहती है बचाव हो जाता है तो रेडीमेट और सिले हुए कपड़ों में मुझे यही एक दिखता है कि अंतर और मेरे तो पसंदीदा कपड़े दोनों ही हैं जो समय पे मिल जाएं रेडीमेड हों या हाथ से सिले हुए हों